دوڑنے کے لیے سب سے پسندیدہ راستہ دہلی کا راج گھاٹ ہے نہیں میں کسی کے ساتھ نہیں دوڑتا اکیلے دوڑتا ہوں